جی ہاں میں نے زندگی میں کئی خوشیوں اور سیکھوں کے لیے سفر کیے ہیں ایک بار میں نے جدید تاریخ اور ثقافت کا علم حاصل کرنے کے لیے خود کو ایک دیگرے ملک میں رہنے کا موقع دیا یہ سفر میرے دلچسپ تجربات اور دوستوں سے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے جن سے زندگی کے اہم اصول سیکھنے کا موقع ملا ایک دفعہ میں نے ایک اطفال کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ایک خیراتی سفر کیا تاکہ معاشرتی اصولوں کی فلاح کے لیے مدد کر سکوں یہ سفرات میرے لیے معنوں بھرے اور روشن مواقع رکھتے ہیں جو میرے تخلیات اور تجربات کو وسیع کرتے ہیں